सोलोंथाइ साख्रि आरो दैदेनगिरिनि बिथिंनि बेलायाव कक्राझार जिल्लानि लाइमोनफोरा गोदोसोनाय होनबाबो बुंबाबो बारा बुंद्रायनाय जानाय नङा मानो होनना बुङोबा जोंनि कक्राझार ओनसोला कक्राझार जिल्लाया बि टि सि थु थावजेन थ्रि मायथाइयाव नैरोजा थाम मायथाइयाव बि टि सि जानायनिफ्रायसो जोंनियाव गोबां सोलायनाय आरो जौगानाया फैदों आरो दासिमहा लागैनो गोदोनि सुबुंफोरानो दासिमबो दङ' जाय सुबुंफोरानाखि लेखानि सोमोन्दै बारा मिथिया आरो मा फरायबा मा जायो बेफोरनि बादै बारा मिथिया बिसोरो गोदान आदबफोरजोंबो थांनानै थानो सोलोंनो हास्लाबा जाबाय बेफोरनि फिसा फिसौफोरानो दिनै गोबां जेंनाफोरखौ मोगा मोगि जानांगौ जानानै फैयो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बर'फोरनि नखरा सरासनस्रायै गोरिब नखरनि आबादारि नखरनियानो जायो बिसोरो बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय रां गैयिनि थाखाय आगानखौनौ सुरजेननो हाया लोगोसे फरायनायफोराबो जोंनिया आर्ट्स बांसिन फरायनाय जायो साइन्सफोरखौ खम जायो आरो इनजिनियारिं फरायनायफोरा बर'फोरनि गेजेराव बिराद खम आर्ट्स आरो साइन्स बेफोरखौल' बांसिन फरायनायखौ नुनो मोनो बयबो सुबुङानो जुदि आर्ट्स आइदायाव फरायोब्ला जोंहा साख्रिफोरनि बेलायावबो बेले बेजे जाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि गावनि खुंथाइ बि टि सिया जोंनि जेसेबांखिनि नांगौ सरखारि साख्रिफोर बेफोरबादिखौ जोंनो एभे लेबोल खालामा होनो हाया आरो जोंनियाव गोबां सिक्स सिडुल एरिया जानायनि थाखाय जोंनियाव गोबां गिदिर गिदिर कमपानिस ट्राइबेलफोरनि कमपानिसफोरा कल कारखानाफोरा जोंनियाव गायसननो मोना माखासे भारतारि द'थि खोन्दोनि थाखाय जायनि थाखाय जोंनियाव दारिमिन इनडास्ट्रिसफोरा बिराद खम जायनि थाखाय जोंनियाव प्राइभेट जबफोराबो बिराद खम फैयो आरो लोगोसे जोंनियाव जा प्राइभेट जबफोर दं बेफोरावबो जेसेबां नाखि थांना थानायाव रां नांगौ एसेबांनाखि रां मोना आरो सोरखारि साख्रिफोराबो एसेबां नांगौबादियै ओंखारजोबा जायनि थाखाय जोंनि दिनैनि कक्राझारनि लाइमोनफोरा गोबां मोगामोगि जानांनायखौ जों नुनो मोनो